मैं सिलाई करती हूँ और मुझे सिलाई का कपड़ा सिलती हूँ मुझे धागा कै धागा लाती हूँ मुझे ओ जो सिलाई का मसीन है पुराना हो गया है मैं सिलाई का धागा लेती हूँ उसका बाबिल उबिल लेती हूँ और कपड़ा सिलती हूँ सबका जो उसक सुई है वो बड़ी छोटे बड़ी खरीदना महा खरीदो तो ज्यादा चलेगा और वो सिलाई मैं करती हूँ मुज मेरा मसीन खराब हो गया है बहुत पुराना हो गया है मसीन मुझे नई मसीन का जरूरत है औ अच्छा वाला मसीन चाहिए जो जिसमें बाबिन वाबिन नहीं रहे मैं मैं जौं होकि ओ फाल उल लगाती हूँ कलर कलर का साड़ी का कलर्ल लाके फॉल हूँ और उस एक ही कलर का धागा लेती हूँ मेरी मसीन खराब हो गई है थोड़ा दिक्कत होती है सिलने में

सिलाई सिलाई का काम करने से मेरा चलता है घर वगैरह चलता है और जो है कि फिर गुनाई करती हूँ गुनाई का हो जो सलाई है स्टील का ओ जल्दी से मुड़ जा कर खराब हो जाता है अ जो आ जस्ता का सलाई रहता है वो अच्छा रहता है उ जल्दी खराब नहीं होता है सेस सेस सलाई के मदद से मैं सूटर उटर बुन लेती हूँ सबका सूटर उटर बुन लेती हूँ और मैं यही करती हूँ मैं तो गाँव के रहने वाली हूँ मुझे अच्छा लगता है सिलाई बुनाई करने में दोनों काम मुझे अच्छा लगता है अपना भी बुनती हूँ बड़े लोग का छोटे लोग का सबका सोटर ओटर बुन लेती हूँ मैं मुझे मेरा जो है वो मसीन थोड़ा खराब हो गया है मुझे नई मसीन चहिए